جی السلام علیکم ہاں بھائی آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ہیلتھ اسکیم کا ایک پروشر دیکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ اگر اپنا چیک اپ کروانا ہو تو ہیلتھ سینئر کو فون کر کے وقت لے سکتے ہیں تو اور آپ کے خیر و خبر بھی لے لے لوں تو میں نے سوچا چلیں آپ ہی سے بات کر لوں جی نہیں ایسے سچ بتاؤں تو کافی دنوں سے سوچ رہا تھا یہی بات کہ ایک بار پورا جو ہے باڈی کا اپنے چیک اپ کرا لوں آج کل پتا ہے نا کھانے پینے کا کوئی ٹائمٹیبل نہیں ہوتا گرمی اتنی شدت سے ہے اور گرمی کی وجہ سے صحیح پتا ہے صبح کا ناشتہ بھی رہ جاتا ہے دوپہر کا کھانا بھی کبھی کھار جلدی میں نہیں کھا پاتے ہیں جی جی جی جی جی وہی تو وقت سے پہلے ہی جانچ کروا لینی چاہیے جی اگر آپ مجھے اگلے ہفتے کا کوئی دن بتا دیتے تو میں آ جاؤں گا نہیں نہیں نہیں نہیں زیادہ بہتر تو یہی ہوگا کہ ہاں ہاں صبح کا وقت جی جی صبح کا وقت دے دیں کیونکہ اس وقت میں ٹرافک وغیرہ بھی نہیں پھنستے ہیں ہم اور گاڑیاں بھی کم چلتی ہے تو میں اس وقت تو بالکل فارغ بھی ہوتا ہوں جی آنے جانے میں بھی آسانی ہوگی جی بالکل ہر ہاں ہاں ہاں اگر چیک اپ کے لیے کوئی خاص تیاری کرنی ہو جی خالی پیٹ آنا ہوگا جی اور کوئی رپورٹ ساتھ میں بھی لانا ہوگا کیا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جی تب ٹھیک ہے آپ ذرا وقت نوٹ کرا دیں میں آ جاؤں گا اور ساتھ میں آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی باقی دعا ہے کہ اللہ سب کو صحت دے اور آپ کے محنت کا بھی پھل دیں شکریہ جی جی جی ٹھیک ہے السلام علیکم